हैलो ठीक ठाक हां ते तां गै अस सोचा ने आं कि अजें धोड़ी आई निं कुड़ी कोलै दी करने सोचै दा हा में फोन करने ई सोचै दा हा इन्ने चिर च आपूं गै करी ओड़ेओ तोह् अच्छा अच्छा

नेईं नेईं रौह्ना देओ तुस दोआई लेई लैएओ नी दस्सेआ डॉक्टरै ई हां शैल डॉक्टरै ई दस्सेआं ना अगर पैसें दी कोई कमीं होगी ते मिगी सनाया ते लेई जायां भी हां सनायां सनायां भी सारे ठीक होई जाह्ग ते सनायां यरी कोई गल्ल निं नेईं होग फर्क तां कल्ल बी निं आयां तूं राम करेआं घर हां ठीक ऐ भी तां ध्यान रक्खेआं कन्नै अपना हां ठीक ऐ ठीक